ہیلو السلام علیکم جی خیریت سے ہیں جی الحمد للہ آپ لوگوں کی دعا ہے جی جی جی جی مجھے کچھ آپ سے مختصر سی سوالات کرنے تھے جی مجھے بہت ہی بات بات میں جو ہے عجیب لگ رہا تھا میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں جی جی شکریہ آپ کا جی مختصر یہ ہے کہ میں ایک ذمہ زمین دار ہوں اور ماحول دوست اقدامات میں دلچسپی بھی رکھتا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں اس معاملے میں آپ تھوڑی وضاحت کر دیں بڑا نفع ہوگا میرا جی جی جی جی نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں اچھا اس سے مجھے کرنے سے کیا فائدہ ہوگا او اچھا یہ فائدہ ہوگا اوہ نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں جی جی جی جی میں یہ سب کیسے شو کروں اچھا اس طریقے سے جی جی جی اچھا کہہ رہے ہیں تھوڑا سا مار بات یہ ہے مزید میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گا بس مزید یہ ہے کہ آپ میں کوئی مالی مدد یا اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں جی جی جی نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے یہ سب کرنے کے بعد مجھے کیا کرنا ہوگا جی اوہ اس طریقے سے کرنا ہوگا ٹھیک ہے جزاک اللہ جزاک اللہ ٹھیک ہے انشاء اللہ میں اس طریقے سے کروں گا